नख'राव हौवा आरो हिन्जावनि गाहाइ हाबायानो जाबाय मा होनो बिनो हिन्जावफ्रा नख'र सामलायो बिदिनो हिन्जावफोरनियालाय संनाय खुरनाय ओंखाम संनाय मैगं संनाय बिदिनो आरो सिथ्ला सिबनाय गोबां खामानि थायो आरो ना हिन्जावफोरा ओमफ्राय हौवाफोरा बिदिनो हौवाफोरनि हाबाया बिदिनो दुब्लियावहाय हाल एवनाय जेरै मोसौ लांनाय बिदिनो खदाल जावनाय न' बनायनाय बिदिनो बारिफोरावहाय मैगं थाइगं गायनाय बिदिनो गोबां खामानि मावो आरो ना हौवाफोरा ओमफ्राय बिदिनो नख'राव हौवा आरो हिन्जावफोरनि गेजेराव खामानिफोरा माबोरै मावनाय जायो होनब्ला माने बिदिनो हौवाफोरा गावसोरनि मावनांगौ खिनिखौ मावो आरो ना हालेवनाय जेरै दुब्लिफोराव थांनानै हाल एवनानै मोसौफोरखौहाय बिदिनो खानाय बिदिनो मा होनो मैगं थाइगं गायनाय खबि लाव बायदिसिना गायनाय ओमफ्राय हिन्जावफोरनिया माइ गायनाय ओमफ्राय बिदिनो दाउ अमा फिसिनाय सि दानाय ओमफ्राय माइ माइ हानाय गोबां खामानि मावो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो हौवाफोरा माइ हायो ओमफ्राय दानाथ' माने हिन्जावफोराबो माइखौ हानो रोङो आरो ना ओमफ्राय आरो हौवाफोराबो हिन्जावफोरनि खामानिखौ मावो बिदिनो सिथ्ला सिबनाय थोरसि सुनाय जि सुनाय बिफोरखौबो मावो आरो हौवाफोरा हिन्जावफोर गैयाबाथाय हिन्जावफ्रा बबेबा खामानियाव थांब्ला बिदिनो मावो आरो ना हौवाफोराबो हिन्जावफोरनि हाबाखौ मावना होयो एसे एसे आरो हिन्जावफोराबो हौवाफोरनि खामानिखौ मावना होयो आरो हौवाफ्रा माइ हानो हानाया जोबाबाथाइ हिन्जावफ्रा बिदिनो हास'नानै होयो बिदिनो हानानै हौवा हिन्जाव हानानै बिदिनो रानलायना लायो आरो खामानिखौ ओमफ्राय बिदिनो बेनि खामानिखौ बेयो बिदिनो मावलायना होयो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो हौवाफोरा बिदिनो मोसौफोर लाङो मोनाबाथाइ बिदिनो फुंबाबो मोसौ लाङो ओमफ्राय उनावहाय हौवाफोर गैयाबा आरो हिन्जावफ्राबो मोसौखौहाय लांना होनाङो बिदिनो रानलायनानै मावलायो आरो ना सानैजों खामानिफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो सानैजों मावनानै बिदिनो हिन्जावफोरा गोबां खामानि थायो आरोना जि दानाय बिदिनो गथ'फोरखौ नायनाय आरो माने गथ'फोरखौ स्कुलाव दोनहैनाय गथ'फोरखौ फोरोंनाय बिदिनो गोबां खामानि थायो आरो हिन्जावफोरा नख'रनि खामानिनि बागैबो बाइहेरा खामानि गोबां थायो